हेल्ल' औ नोंथाङा फट'ग्राफार नाथानेल बरग'यारी बुंदों ना औ थारमाने फैगौ नैजिबा खालार खालि बे मासनि नैजिबा खालार खालि आंहा गोथार जुलि दंमोन नालाय बे गोथार जुलि सानखालि नोंथांखौ आंनि जुलिआवहाय फट' खेबफैनो थाखाय आंनो नांगौमोन आरोखि

नों हाबानि सानसे सिगां फैग्रोनांगोन मानो होनोबा हाबानि सानसे सिगांनिफ्रायनो फट' खेबनायनि प्रग्रामा जायो नालाय भिडिय' ला भिडिय'बो भिडिय'बो नांगोन फट'बो नांगोन दा नोंथांमोनहा बेसेबां लायो नोंथांमोनहा एसे डिसकाउन्ट होनो हागोन नामा

औ औ जानाय थानाय जों सुबिदा खालामना होखानाय जागोन दा नोंथांमोनहा लाबो ड्र'नखौबो नांगोन नोंसोर प्राइसखौहाय रायज्लायनांगोन औ औ दा नोंथांमोनहा प्राइसखौ बेसेबां लागोन जेनेबा पेमेन्टा बेसेबां बेखौ खोन्थादो डिसकाउन्ट मोनगोन ना मोना सानसेआव थ्रि के बिदिब्ला सिक्स के औ एसे टुइन्टिफाइभखा टुइन्टिफाइभ दिनखालि नालाय दा नोंथांमोनहा टुवेन्टिफ'रावनो सफैनांगोन आरोखि ना औ एडिट खालामनानै हरनांगोन औ दे नोंथां दे बिदिब्ला औ दे बिदिब्ला नोंथांमोनखौनो फिक्स खालामनाय जाबाय नोंथांमोनहा फैखानांसिगोन केन्सेल खालामनो मोन्नाय नङा टुवेन्टिफ'रावनो नोंथांमोनहा सफैनांगोन दे बिदिब्ला दे